मेहमान अयलखिन तऽ बैठैली जाजिम देली तकिआ लगेली जाजिम बिछैली तब चाह बिस्कुट हुनका देली नस्ता चाह पीयला फेन बनल परौठा भुजिया तऽ फेन हुनका दही चीन्नी धऽके हुनका देली नस्ता फेन साँझमे भात बनल दालि बनल सब्जी बनल पापड़ तिलौरी अथी तरुआ ई सब हुनका खीयली पीयली फेन हुनका बिछावन देली फेन उ सुतल फेन बिहान भेलै फेन देली हुनका अथी बिस्कुट चाह देली खाइ ला फेन हुनका बिछावन देली सुते ला फेन अलखिन तऽ घूम फिरके बैठलखिन फेन हुनका देली अथी नस्ता फेन चाह बिस्कुट तब हु खैलखिन फेन फेन खाना हुनका देली परस कऽ तऽ फेन हुन खैलखिन तब फेन खा उ कऽ फेन घूमे फिरे गेलखिन घूमके अलखिन तऽ फेन नस्ता बनैली फेन नस्ता खलखिन